अचण वारो जेको समय आहे हीअंर जेकी तकनीक वधीक हले पई उहा हले पई कम्पयूटर सां कम्पयूटर हिकु अहिड़ी शइ आहे जो सॼी हिन दुनिया खे संभाले वेठो आहे अॼ जी जेकी दुनिया आए हर किथे कम्पयूटर स्कूल में कम्पयूटर वॾी नौकिरी करण वारा माण्हू उहे कम्पयूटर पिया हलाइनि अॼुकल्ह हर किथे कम्पयूटर आहे कम्पयूटर सॼी दुनिया में प्रसिद्ध आहे छोकी कम्पयूटर हिकु अहिड़ी शइ आहे जेके सॼी दुनिया खे संभाले पियो जेके सॼी दुनिया जी ख़बर चारि असांखे ॾिए पियो सॼी हिते छा पियो थिए सॼी दुनिया खे ख़बर चारि हिन में अची वेंदी आहे त अॼ जो जेको ज़मानो आहे उहो कम्पयूटर सां ई वधीक अॻियां वधे पियो छोकी अॼ जे ज़माने में जेतिरा कम्पयूटर होतिरी टैक्नोलॉजी होतिरे पंहिंजे दिमाग़ जो विकास थींदो छोकी हिकु कम्पयूटर हिकु अहिड़ी शइ आहे जेके पंहिंजे पंहिंजे अचण वारे पीड़ियुनि जे दिमाग़ जो विकास थो करे त अॼ जे जमाने में चवण जो मतिलबु इहो आहे जेका पढ़ाई वारा नौकिरी वारा आहिनि पोइ जेतिरो कम्पयूटर इस्तेमाल कनि ओतिरो उन्हनि जे लाइ घटि आहे छोकी कम्पयूटर ॾाढी हिकु अहिड़ी शइ आहे जेकी हिन दुनिया में सभिनि खां वधीक अॼ जे समय में सॼी दुनिया खे संभाले वेठो आहे जिते वॾा वॾा फिलम स्टार जिते शूटिंग कंदा आहिनि उहे कम्पयूटर सां कंदा आहिनि किथे पाण सुठी नौकिरी कयूं था बैंक में या सरकारी नौकिरी कयूं था उते कम्पयूटर किथे स्कूल पढ़ूं था त स्कूल में बि कम्पयूटर किथे दुकान ते कमु कयूं था उते उते बि कम्पयूटर अॼुकल्ह हर किथे कम्पयूटर जो वाधारो थी वियो आहे छोकी कम्पयूटर हिकु अहिड़ी शइ आहे जेको सॼे दुनिया खे संभाले वेठो आहे चाहे पाण विदेश बि वञूं हली उते अधिक्तम कम्पयूटर ई कमु ईंदो आहे त अॼ जो जेको ज़मानो आहे पंहिंजे पंहिंजे ज़माने मथां दुनिया जे मथा पंहिंजी पंहिंजी लाइफ जे मथो जेका वधीक शइ आहे उहा आहे कम्पयूटर